आं जेब्ला उन्दै समाव फाराइसालियाव हाबजेनो अब्लानो आङो माबा माबि आखिनायखौ लोगोफोरजों सोलोङो बिदिनो आङो मालाबा जुग्राफिनि मेप आखिनाय माब्लाबा बिबार आखिनाय माब्लाबा जिब जुनारनि आखिनाय बेफोरखौ आङो गावनो आखिनानै रंजानाय मोनोमोन बे समनिफ्रायनो आंनि आखिनायनि जुरिजेननाय हाबाफारिया जादोंमोन आरो आङो बे आखिनायजों गावनि गोसोखौ रंजानाय मोनोमोन मानोना आं आंनि गोसोनि सान्नाया बे सावगारिनि आखिनायनि गेजेरजों बेरखाङोमोन आरो बैफोर सावगारिखौ नायनानै आङो माब्लाबा माब्लाबा गोसोजों रंजानाय मोनोमोन आरो जिउआव थांना थानायनि मोजां राहा लामाखौ सानहरनो हानाय बादि गोथाङै दोननो हायोमोन बेखायनो आङो सम मोनब्लानो आखियोमोन आरो गावखौनो गोजोन्नाय मोनोमोन आंनि माखासे मोजां मोजां आर्टिस्तफोरनि आखिनायफोरखौ नायनानै बिथांमोननि आखिनाय स्टाइलफोरखौ नायनानै आङो सोलोङोमोन आरो बिथांमोननि आखिनाय माखासे सावगारिफोरा आंनि गोसोखौ रंजाहोयोमोन बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ बिथांमोननि रोंगौथिफोरखौ साबायखर होनानै आं बिसोरखौ फल' खालामोमोन आरो सोलोङोमोन बिनिखायनो आं बिथांमोनखौ माब्लाबा माब्लाबा साफा साफा मोजां मोन्नाय गोसोजों बोर जासि बोर सारस्रिहरोमोन